काणकोण भलायकी केंद्राचे वेवस्था आसा ती खऱ्यांनीच बरी आसा खंयच्याय वेळाचेर समजा कोणी मदत घेवपाक वचत भायलो आसूं किंवां गांवातलो आसूं त्या पळय नासतना मनीसपणाच्या नात्यान सदांच बरी सेवा तेमी दितात त्या खातीर हांव काणकोणचें एक नागरीक म्हणून काणकोण भलायकी केंद्राच्या सगळ्या वेवस्थापन समितीचें हांव अभिनंदन करता आनी देव तेंका सदांच अशीच सेवा करपाक यश दिवं